हेलौ अट' ड्राइबार आदा ना अह आङो दहायनो आथथायावनो लिंहरदोंमोन ना मानोथो एसे गोबाव जाखो बेसे फन खालामब्लाबो रिसिब खालामासै नालाय ओमफ्राय आंहाबो थांनाया लेट जायो बेनिखाय आङो बेलेगखौसो लिंहरबाय दा नोंथाङा जेबो गाज्रि मोननांला बेलेगफोराव बेलेग गोदान बुकिं खालामदो आरो केनसेल खालामनायनि थाखाय जेबो गाज्रि मोननांला आरो